हमारे गायन गुरु हैं श्री कैलाश खेरजी जिनका गायन हमें बहुत अच्छा लगता है जो कि भगवानके जेकि भगवानके भजन गाबै छै भगवानके भजन गाबै छै एते नीक छै सुनैमे की कहिऔ अहाँके सुर जे लगै छै ने एते लम्बा लगै छै आओर सुनैमे भी बहुत अच्छा लगै छै ओकर बाद बात करू अहाँ ओकर भक्तिके तऽ वएह बहुत बहुत ज्यादा भगवानके लोकके मानै छै सएह वजहसँ हमरा ओ ओकर गीत जे छै बहुत अच्छा लागै छै ओकर बाद बात करब अहाँ हमर ट्विटर अकाउन्टके बारेमे तऽ ट्विटरमे हम दू हजार बीसमे बनेलए रहिए जकरामे हमरासँ सब चीज कोन चीज कोन चीज पुछलकै अहाँके नाम की छै आओर मोबाइल नम्मर दिऔ अहाँ ईमेल आइडी दिऔ से सब बनैलिए ओकर बाद बहुत अच्छा ओतऽ रहलै हमर अनुभव ट्विटरमे कोनो भी खबर डालू तऽ अहाँ सबके पास चलि जैत अहूँ सब चीज जानि लेब दुनिआके बारेमे कतऽ की होइ छै नहि होइ छै सब पता चलि जाइ छै ट्विटरके माध्यमसँ से हमर अनुभव बहुत अच्छा रहलै